मानसि बुरजानि ओंखाम ओंख्रि संनाया दो गिदिराव जानबाय दो गिदिराव जानानै जों संनानै जाहोयो बेबायदिनो संनानै जाहोनानै अरदाब मोननै मोनथाम जानो साराय गिदिराव दालि जहल संबाय लाब्रा लुब्रा संबाय मानसिफोरखौ बुजाय हरबाय संनानै खावनानै मारै मानसि बुरजायाव संनानै जाहोनायाबो इसेल नंया दो दोख्ला मानजिनांगौ बुरजा जायो दो दोख्ला मानजिनाया बुरजा थोनसि लथा नयाव बुरजा जायो